چھٹیوں کے دوران خاندان سے ملنے کے لیے سفر کرنا ایک خوشگوار تجربہ ہوتا ہے خاص طور پر جب آپ ایک طویل عرصے کے بعد اپنے پیاروں سے ملاقات کے منتظر ہوں اگر آپ امریکن ایئرلائنس پر شانفراسسکو سے نیویارک یا تک اکانومی کلاس کے ٹیکٹوں ٹیکٹوں کی تلاش کر رہے ہیں تو یہ عمل آپ بہت آسان ہو چکا ہے آپ سب سے پہلے امریکن ایئرلائنس کی ساری سے سرکاری ویب سائٹ پر جائیں وہاں آپ کو ایک سرچ باکس نظر آئے گا جہاں آپ اپنی پرواز کی تفصیلات درج کریں گے روانگی کا مقام سن فرانسککو اور منزل نیویارک منتخب کریں پھر اپنی چھٹیوں کی تاریخ درج کریں اور اگر آپ واپسی کا ٹکٹ بھی ساتھ لینا چاہتے ہیں تو وہ واپسی کی تاریخ بھی شامل کریں مسافروں کی تعداد اور کلاس اکونومیکی کا انتخاب کریں اور پھر سرچ بٹن پر کلک کریں